आंहा बिब' बिनानाव बिदा फंबायफोर दं आरो आयं आमाय आनै मादै आदै आबौ आबै सोमोन्दोनि मेल्ला दं आरो बेफोर आरो बेफोरनि गेजेराव जोंहा जोबोद अनलायनाय दं फोथायलायनाय दं समाव माबा मोनसे फिसा बुस्थु जाग्रा मुवा लाबोब्ला रानलायनानै जायो आरो माबाफोर बेसाद लाबोयोबा गासैबो एखेखौनो मोनजानो लुबैयो माबाफोर गोनांथि समाव खैफोद समाव हेफाजाब होयो बिनो हेफाजाब नांगौआव आं होयो आरो आंनि हेफाजाब नांगौवाव बे होयो आं दुखुआव थाबोला बिसोर खुसि खालामो आरो बिसोर दुखुआव थाबोला आं खुसि खालामो बेफोरबायदि माखासे अनलायनाय दङ आरो जोंनि न'खराव बेफोरबादि फारागथि दं गोरोबनाय दं